میں شیام میاں کندہ ہوں ہیلو یہ سن کر خوشی ہوئی ہمارے پاس کچھ آنے والے پروجیکٹ ہیں جو ویلڈنگ میں شامل ہیں کیا آپ مجھے اپنے تجربے اور کس قسم کی ویلڈنگ کی بات کر سکتے ہیں جس میں آپ ماہر ہیں میں شیام میاں کندہ اکھل ہوں یہ بہت دلچسپ ہے بہرحال ہمارے پاس ویلڈنگ میں شامل ہونے والے چند پروجیکٹ ہیں کیا آپ دو ہفتے کے دوران کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ماہ کے شروع میں شروع ہو رہا ہے یہ منظر بہتر ہوگا اسٹیل کی سیل کے پروجیکٹ کے مدت دو ہفتے کی تقریباً ہوگی اگلے مہینہ کے شروع میں منافعے کی کارخانے کے لیے کام ہلکی پروجیکٹ ہے ایک ہفتے کی کارکردگی سے کام ہوگا تاکہ کارخانے کی مشینری دوبارہ چل سکے ہم ضروری مواد اور سامان فراہم کریں گے البتہ اسٹیل کے فریم کے پروجیکٹ کی جگہ میں ایک تعمیراتی جگہ پر ہے اور منافعے منافعے کی کارخانے کی جگہ لوکیشن بی میں ہے ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے مقامی رہائش کی اختیارات پر بھی غور کر سکتے ہیں جی یہ آپ آپ کے تجربے کے